हम एखन आधा घंटा पहिने ऑर्डर देलहुॅं से अभी धरि नहि पहुँचल एकरा लेल अहाँके पड़ोसै वाला पर निरिक्षण करबाक चाही गुणवत्ता भोजनक बहुत नीक अछि किन्तु हम एक प्लेट मंगेलहुॅं एहिठाम एखन तक किछु नहि देल गेल अछि सेवा सुविधा सब ठीक अछि किन्तु हमरा ई प्रक्रिया पसन्द नहि आयल